उम माथोमोन सोरथो उम औ मा ए आंनाव है दङ नै मेरल्ला बेदिनो माबा फान्थाव मुला माबा मुला ओमफ्राय आलु थमेथ' बेदिनो दुन्दिया गोरलै मा मा दङ माथो नांगौ नोंनोलाय बेदिनो मैगं नाय मैगं केजि माबा त्रिस थाखा फान्थावा त्रिस थाखा आलुआ माबा सल्लिस बिस थाखा किजि मुलाया माबा दस थाखा मुथा बिसिबांथो नांगौमोन नोंनोलाय दुन्दिया दङ बेसर दङ लाइ दङ थारुन दङ गासिबो दङ थालिर दावखा दङ हा थारुना थारुना त्रिस थाखा केजि बिसिबांथो नांगौमोन नोंनोलाय ए फान्थावआ बिस केजि आलुआलाय दस केजि दुन्दिया दुन्दियाबो नांगौदा लाइआलाय एखे दिनैनि थाजा थाजाखा दासो लायनानै फैदों आं माबायाव दादगारियाव मा लकेल लकेल एखे गोदानखा हासार होनायनि नङा हासार होनायखौ आंबा जाया मोजांसो बेसेबां बेसेबां नांगौ आं सुनानै दोनखानोसै रेडिनो ओमफ्राय फान्थाव हा सबाय औ औ सबायबिमाबो दङ ओमफ्राय माबाखौलाय मुलाखौलाय मुलाखौ मुला थाजा थाजा दं मुलाखौबो दा औ दे दा दा आं रेडि सुना दोननोसै नों दा लांफैदो दे उम दे